यूपीएससी अॻियां पास करे रेलवे जी नौकिरी में आयुसि अ रेलवे जी नौकिरी में रहंदे धीरे धीरे आगे तरकी कंदो वियुसि ऐं तमामु बढ़िया क्लास वन ऑफिसर ठही वियुसि मां हुते रही करे अ पूरे हिंदुस्तान में घुमियुसि ऐं ऑफिस जे कम सां ऐं हिते नौकिरीअ में रहंदे मां पंहिंजे ॿार खे चङी तराह पालियो ऐं उन उअ हुनखे सेटल कयो हा मूंखे गर्व आहे की मां सरकारी नौकिरी कई ऐं सक्सैस रहियुसि ऐं हुनखों पोइ रिटायरमेंट खां पोइ मां पैंशन बि थो पायां हिन ॻाल्हि जो मूंखे ॾाढो गर्व आहे की मां सरकारी नौकिरी कई